आं जोबोद अख्रा एबा गुबुननि खोथा मानिनो गोसो जाया आरो आं एसेआवनो एसे रागा जोङो एबा एसेआवनो दुखु मोनो आरो गोसोआवबो आघाट मोननानै थायो मानोना आं जोबोर दुखु मोनो गुबुनफोरजों जेबो बुंजानो हाया आरो रायजानो हाया बेनिखायनो आं गावखौहाय सामलायनो हाया मानोना आं रावजोंबो जेबो खोथा बुंजानो हाया एबा रायजानो हाया आं उन्दैनिफ्रायनो गुबुननि खोथा बांद्राय मानिनो हाया आरो मानिबाबो आं एफा एनैल' मानिनो हायो आं दासिमबो बेबायदिनो गुबुनफोरजों रायजानाय एबा माबा मोनसे बुंजानाय बेफोरखौ आं बायो मानोना आं लोगोफोरजोंबो नांलायो बेनिखायनो आं लोगोफोरजोंबो मेगन सालायनाय थायो बेनिखायनो आं जेबो सामलायनो हाया